جس خیریت اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں جی جی سر جی ہاں سر ہو گئی ہیں آپ کی جو لگی ہے یہ ممتہین والی جو ڈیوٹی لگی ہے آپ کی وہ ایٹ بی میں لگی ہے نہیں سر دو دو ٹیچر کی لگی یہ جو ہے سر یہ ڈھائی گھنٹے کا ہے جی بس مون سر اردو ہے آج سر ایک جماعت یا کلاس میں آپ کے تھرٹی جی پندرہ جو ہیں وہ ایٹھ بی کے ہوں گے اور پندرہ جو بچے ہوں گے وہ دوسری کلاس کے ہوں جی جی جی جی ہاں ہاں اس میں جو ہے دو ٹیچرس ہوں گے یعنی آپ کے جو درمیان کے جو وقفہ ہوگا آدھے گھنٹہ پہلے ایک ٹیچر کرے گا اس کے بعد آدھے گھنٹہ دوسرے ٹیچر کی ڈیوٹی لگے گی جی جی نہیں سر اس کو کم از کم دو گھنٹے بیٹھنا ہوگا آدھے گھنٹے پہلے آپ اسے چھوڑ سکتے جی جی بیل بجنے کے سے پہلے آپ کو پانچ منٹ پہلے آپ کو وہ سارے جو جو پیپر ہیں وہ آپ کو اکٹھے کر لینے ہیں اس کے بعد جب بیل بجے گی تو آپ اس تمام طلبہ کو لائن بنا کے کلاس سے نکالنا ہے جی ٹھیک ہے اچھا